जय झूलेलाल मूंखे हर हिक क़िस्म जी भाॼी ठाहिणु पसंदि आहे उहा सिंधी भाॼी हुजे चाहे पंजाबी हुजे चाहे इटेलियन जो फास्ट फूड इटेलियन जे फास्ट फूड में पिज़ा बर्गर इहे ठाहिणु वणंदा आहिनि त हुतां जी सिंधियुनि भाॼियुनि में बिहु पटाटा हुजनि गुआरु हुजे गोभी हुजे उहे ठाहिणु वणंदा आहिनि मुंहिंजे घर में बि अहिड़ियूं भाॼियूं खाइणु पसंदि कंदा आहिनि अॼुकल्ह जा ॿार फास्ट फूड खाइण जा शौक़ीनि आहिनि त मां फास्ट फूड जे कॉम्बिनेशन में उन्हनि खे हेल्दी कुझु ठाहे ॾींदी आहियां जंहिं में उन्हनि जी सिहत बि सुठी रहे पंजाबी भाॼियुनि बि मुंहिंजे घरु ठाहे मुंहिंजे घरु ठायूं वेंदियूं आहिनि पंजाबी भाॼियुनि में जीअं त कढ़ाई पनीर हुजे काजू कढ़ी हुजे पनीर टिका हुजे काई बि भाॼी हुजे उहा मूंखे ठाहिणु वणंदी आहे हर हिकु क़िस्म जी भाॼी ऐं हर हिकु ज़ाति जी भाॼी ठाहिणु मूंखे वणंदो आहे हुनमें नूडल्स हुजनि या मंचूरियन शामिलु थी वेंदो आहे चाइनीज़ आइटमूं हुजनि या पंजाबी हुजनि हर हिकु मौके ते हर हिकु वक़्त ते मुंहिंजे घर में अलॻि अलॻि भाॼियूं थींदियूं आहिनि महिमाननि लाइ सिंधी भाॼियूं कुझु पंजाबी भाॼियूं बि ठाहियूं वेंदियूं आहिनि मां मिठे में गजरुनि जो सीरो ऐं माजून ठाहिण बि वणंदो आहे माजून बि सिंधी मिठाई आहे जेका मूंखे ठाहिण बि वणंदी आहे ऐं खाराइण बि वणंदी आहे माजून में हर हिक क़िस्म जो ड्राइ फ्रूट पए थो जेको सिआरे में पंहिंजी सिहत लाइ सुठो रहंदो आहे सीआरे में माजून में गिह ऐं ड्राइ फ्रूट विझियो विधो वेंदो आहे माजून लॻभॻि हर हिक सिंधीअ खे वणंदो आहे गजरुनि जो सीरो बि सभिनीनि जो पसंदीदा हूंदो आहे पंजाबी भाॼियुनि में अलॻि अलॻि तरीक़े जा फुलका ऐं भाॼियूं महिमाननि में सुठो लॻंदो आहे पर मुंहिंजे घर जे महिमाननि खे सिंधी भाॼियूं बि जाम वणंदियूं आहिनि उनमें गोभी करेला बिहु तूरियूं दूधी हर हिकु शामिलु कयूं वेंदियूं आहिनि मूंखे इटाल ॿारनि लाइ इटालियन फूड ठाहिणु वणंदो आहे उनमें ॿार ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं चाव सां खाईंदा आहिनि पर गॾो गॾु मां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी भाॼियूं बि खाराईंदी आहियां